हैलो नमस्ते मैडम जी तुस जवैलरी शॉप दा बोला दे ओ थोआड़े कोल कोई नमें डिजाइन बगैरा हैन जवैलरी दे ठीक ऐ फ्ही दो त्रै दिनें धोड़ी मीं आनी आं ते लेई जन्नी आं फ्ही थोआड़े कोला ठीक ऐ ओके

हां आं आं थोह्ड़ दिनें गी कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ